اس وقت کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں ہر ایک شخص لٹیرا بنا بیٹھا ہے وہ جس لائن میں بھی ہے جس بجنس میں بھی ہے وہ لوٹ پوٹ مچا رہا ہے اور چیزوں میں لوٹ رہا ہے وہ میڈیکل لائن سے ہو یا پھر کسی اور لائن سے ہو تھوڑی سی ایک چیز بچتی تھی جس میں لوگ لوٹ پوٹ نہیں کرتے تھے وہ تھی تعلیم تعلیم میں لوگ فیس کم رکھتے تھے لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ ایک ایک مہینے کی تعلیمی فیس چوبیس چوبیس سو روپئے تین تین ہزار پانچ پانچ ہزار روپئے لیتے ہیں غریب آدمی اپنے بچے کو پڑھانا بہت مشکل ہو رہا ہے غریب بچے کے لیے